हैलो क्या मेरी बात ओला कम्पनी से हो रही है जी हाँ मैं दुस आधे घंटे पहले एक कार बुक कराई थी सि चार सीट की जी सावित्री नाम से तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप कि अम्न अचानक से मेरी बात बाहर मुझे बाहर जाना रद्द हो गया है जी मुझे अचानक से अपने बच्चे को दिल्ली लेने जाना पड़ रहा है तो मेरी आप से विन्ती है कि कृपया कर आप मेरी कार जो बुक कराई थी तो उसको रद्द कर दीजिए और मेरे पैसे किसी भी ऑनलाइन के माध्यम से वापस कर दीजिए मैं सारे ऑनलाइन माध्यम से चलती हूँ कृपया मेरे पैसे आप वापस कर दीजिए धन्यवाद